हा माबा गारिया खयथायाव खारो होनदों

दादगारिनिफ्राय खैथायाव फैयो हाबाब गावनो माबायो थांलाय फैलाय खालामो दादगारिनिफ्राय सान्थिफुरसिम सान्थिफुरनिफ्राय बेंथलसिम फैयो गावनो हाब माबाखौनो मिथिनो रोङा नोङो दाबो आं नोंबायदि थांबाय थानायब्ला गासैबो मिनथिजोबगौहाय आं थांफेराखै आं बङाइगाव थांगौमोन बङाइनिफ्राय माबासिम निउ बङाइगावसिम थांगौमोन आङो बेसेबां लागोनथाय हो ए आयौ दुइस'ल' दुइस' थाखायानो गैयाबा

बेरायनो बेरायहैलाबायनो नंखायबो नङाहाय नंगौ नों बुंनायानो थिगखा जोंनावबो जोंबो खामायनो रोङा जाहैबाय थाइसे थाइनैखौनो ए मैगं फानबाबो गैयाहाय फैसायानो ओरैनो स्लिम स्लिम थाङो औ आखाइयावनो थाया फाननायालाय फानो आरो थास' बेदर आरो थास' आथिं फानो होनबाबो फैसायानो थाया माथो आखाइयावलाय औ आं गाबोन थांनोसै बङाइगावआव औ दोनथ'नोसै दोनथ'नोसै दे